केना नहि फल चढ़बै छै नरियल चढ़बै छै टाभ चढ़बै छै समतोला चढ़बै छै सुप चढ़बै छै सेब समतोला सुथनी सिंघाड़ा चढ़बै छै आओर केना होइ छै दही चुड़ामे तिलसङ्क्रान्तिमे जानते हु दही चुड़ा चढ़ै छै तिल चाउर चढ़ै छै आरो की हँ आरो की चढ़बै बैशखा पबनिमे चढ़ै छै

नहाए छठिमे पहिले नहाए खाए छै तऽ आँय पुआ पुरीमे तऽ पुआ पुरी पकै छै आरो होली खेलै छै ओहिमे अबीर चढ़ै छै गोसाइ पर तब खेलै छै ओहिमे गोसाइ पर अबीर चढ़ै छै तेकरा बाद अपना सब खेलै छियै आओर की करै छै बैशखा पबनि बैशखा पबनियोमे पहिले नहाए खाए छै तेकर बाद बिहान होके खरना करै छै तेकर बाद हाथ उठै छै बिहान होके तीन दिन ओहोमे होइ छै भदैया पबनिमे होइ छै दुइए रोजा एक रोजा नहाए खाए छै एक रोजा पबनि होइ जाइ छै आर की होतै आँय आर की होतो तऽ एतने बात ने होतै धरो

हँ बोलो ने

हूँ दीपाबली तऽ हुक्कापत्ति खेलबो तब ने दीपाबली हो जाइ छै गायके चुमाएल जाइ छै पहिने हुक्कापट्टी खेलभो घर अङ्गना निपाएल ई पर्ब दीपाबली हुक्कापत्ति खेलभो तेकर बाद गायके चुमाओल जाइ छै गोसाइ पर चुमाओन दिया बारल जाइ छै तब ने हुक्कापत्ति खेलैबहो आर की खेलबहो ओनाहिए ने होइ छै तब ओनाहिए होइ छै आर की होतै ठीके छौ तब आओर किछो

ओएह रखै रक्खै छियो हेलो तब की कहियो हँ